फोंडे म्हाल हाका अंत्रूज म्हाल म्हणून वळखतात आनी ह्या म्हालांत जायतीं देवळां आसा देवळां खातीरूच हो फोंडे म्हाल प्रसिद्ध आसा तातूंत मागीर म्हाळशेचें देवूळ मंगेशाचें देवूळ कंवळेची शांतादुर्गा शिरोडेची कामक्षी सावयवेरेंचें अनंताचें देवूळ अशीं जायतीं देवळां ह्या फोंडे म्हालांत येतात आनी जायते भोंवडेकारूय हीं देवळां पळोवपाक तांचें निसर्ग सौंदर्य पळोवपाक येतात ते भायर नागेशी देवळांत एक मोठी तळी आसा ते तळयेंतूय पेंवपाचो आनंद घेवपा खातीर खुबशे जाण येतात देवळां भायर फोंड्या म्हालांत एक ल्हानसो किल्लो आसा भूंयकोट किल्लो जाका म्हणटात अशे पद्दतीचो फर्मागुडी किल्लो ज्या जाग्यावयल्यान शिवाजीन फर्माण सोडलें अशें म्हणटात तो किल्लो ह्या फोंडे म्हालांत येता ते भायर जायतीं कुळागरां ह्या म्हालांत येतात आनी हीं कुळागरां भोंवडेकारांचें एक आकर्शन आसा तातूंत मागीर वेवसाय म्हणून कांय जाणांनी हीं विशेश अशीं थळां म्हणून विकसीत केल्लीं आसात तातूंत मागीर सहकारी स्पायस प्लांटेशन आसतलें आर्ला केरी हांगासर आशिल्लें ट्रॉपिकल स्पायस प्लांटेशन आसतलें सावयवेरेंचें सावय प्लांटेशन अशीं थळां हीं भोंवडेकारांक आकर्शन म्हणून जाल्लीं आसा सादारणपणान लोक फुकट वेळ घालोवपा खातीर फर्मागुडी किल्ल्यार देवळां जीं शिशोबीकरण जाल्लीं आसात ट्युरिजमाच्या पयश्यांतल्यान त्या जाग्यांचेर तिनसांजचे वेळार वतात